जोङो जोंनि न'नि सारिगिदिं सिखोन साखोन लाखिनाया मोजां साब सिखोन गाज्रि गाज्रि बै जाब्रा जुब्रा बेफोरखौ जोङो सब समाय सिबै माबायै गोजानआव गारनाया मोजां जमा खालामनानै प्लास्टिक फोरखौ प्लास्टिक बेग बाजारनिफ्राय लाबोनाय प्लास्टिक बेफोरखौ जमा खालामनानै सावनाया जोंनि थाखाय मोजां खारन जोङो साइथ आव न' खाथि खालायाव जुदि मैला मैथा जमा खालामनानै दोनोबा हरनि थाखाय जोंहा सिन्था खालामनांगौ जानानै फैयो खारन थाम्फै अरो थाम्फै जायो बेमारि सोमजियो आरो जोंनि थाखाय खहा दं दा बिनिखायनो आरो बे प्लास्टिक जिनिसफ्रा गासिखौबो जों जमा खालामनानै सावनाया जोंनि थाखाय साब सिखोननि थाखाय बहुद मोजां जथ्थ नोङो साब सिखोन लाखिगोन इसिबां जोङो न' एरिया खौ साब सिखोन लाखिगोन जों साफाबो नुगोन नङाबा जोंहा खहा दं गाव गावनि देहानि थाखाय दा बिनिखायनो बयखौबो खावलायो जे साब सिखोन बयबो गाव गावनि न'खर एरिया खौ साब सिखोन लानानै बोस्रांनानै लानांगौ हाग्रा बंग्रा दोननो नाङा एवस्रांनांगौ आरो गाज्रि गाज्रि जिनिसफोर जमा जानायफोरखौ बोस्रां बोस्रिं खालामनानै सावनानै लानांगौ नङाबा इयुननि थाखाय जोंहा बहुद खहा दं बेमार सोमजिगोन बायदिसिना सोमजिगोन दा बिनिखायनो जोङो गाव गावनि एरिया खौ जाहाथे बयबो साब सिखोन लाखियो दै गाज्रि दै दोननो नाङा अमा खाथि उसुंफ्राव खानानै लानो नाङा अमाजों आजिखालि बहुद बेमार जाबाय थाम्फै अरगोन जापानिस हेपाटाइटिस बायदिसिना बेफोरजोंनो जोङो बहुद मानसिया नस्थ' जाबाय दा ओंखायनो आं बयखौबो खावलायो न' एरिया खौ न' खाथि खालाखौ बयबो जाहाथे साफा लाखियो गोजोन्थों